जोंनि रायजोनि गेरेमसा हारिमु दोरोङारि नेरसोनखौ रैखाथि खालामनाय आरो फोसावनायाव बर' रावनि गोबां बिफाव दं बर' रावा जोंनि हारिखौ जोंनि आसाम रायजोआव मोनसे गोख्रों हारि महरै सिनायथि होनानै लाखियो थिक बेबायदिनो बर' हारिखौ बर' रावनि गेजेरजों जों हादरनि गुबुन जायगाफ्रावबो जोंनि मोनसे मोजां हारिखौ जोङो सिनायथि खालामनानै बर' रावनि गेजेरजों लाखिनो हायो